हांव म्हाज्या किचनान धाकटे ढोबे प्लास्टीकचे वापरता व्हड मिडियमूय वापरता तेज्याक मातशें व्हडलें वापरता सगले टायपाचे डोबे प्लास्टिकाचे वापरता हांव धाकट्या डोब्यान हांव जिरें सांसवां मेथी हे धाणें तितून घालून थेयता हांव आनी मिडियम आसा पय तितून हांव मिरची पावडर हयडीचो पावडर हे मसालो अशें हांव तें काडून ते मिडियम डोब्यान थेयता आनी तेज्याक मातशें व्हडलें आसा पय तितून हांव मिरसांगो जावं कोथमिऱ्यो वर्सांक आमी घेता न्हू स्टोक दोन दोन किलो चार चार किलो घेता न्हू मागीर ते डेयली ते काडूंक शकना न्हू म्हणून ते आमी ते त्या डोब्यान थेयता व्हडल्या डोब्यांनी थेयता अशें प्लास्टीक म्हाका यूज आसा म्हाज्या म्हाज्या किचनान प्लास्टीक खूब आसा डोब्यांनी सगळें थेयलें हांयेंन म्हाका तेजो फायदो किदें जाणा म्हाका तें सोंपलें म्हणटकी हांव तें काडून मागीर घा घासता आनी तें मागीर बरें धुवन बी सुकयता परत म्हाका तितून मागीर आनी म्हाका तितून अशें कितें मातशें मातशें पोन्नें शें जालें जाल्यार म्हाका दुसरें हाडूंक गावता त्या पोन्न्या डब्यांनी हांव किदें मागीर तेंकां होल मारता आनी हांव तितून माती घालता आनी तितून झाडां लायता ही डेली फुलता तसली ऑफीस प्लांट म्हणून आसता पय तीं तीं लायता अशें म्हाका खूब तें हांव वेस्ट करिना फायदो करता हांव तें प्लास्टिकांचो